बबेबा जायगायाव जोङो बेरायदोंब्ला बे जायगायाव गारि भाराफ्रा मा रोखोमनि लायो बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिखानानै लायोब्ला जेबो जेंना जाया बिनिखायनो आंनि खावलायनाय बहाबा थाङोब्ला जों बे जायगानिफ्राय नोंथाङा थांनो नागिरनाय जायगासिम गोजाना बेसेबां जागोन बेफोरखौ रोखा मिथिखानानै बेहाय खरसाया बेसे जागोनबादि बिनि भाराया बेसेबां बेसेबां समाव सहैगोन बे गासैखौबो मिथिखानानै लानाया साफ्रोमबो दावबायगिरिनि थाखाय गोनां बाथ्रा